जेखाइखौथ' जोङो औवा दा खर'आव हासयो औवा खर' हासनानै बिदिनो खाथि गोबा गोबा गोबा गोबा सैनानै सैनानै हेबो हेबनानै आरो बे हेबनानै जोबथाबा आरो मोनसे माबा गावनि गिदिर माबा मोनसे थाबावो खुन्दि खुन्दि बानायनानै जे आरो खाबथाबावनांगौ बेहाय आरो माबा गुना खागोन गुना खानानै खिथुबो खावबावनांगौसो बेहाय जेखाइनियाव आरो ओमफाय बिदिनो खबायाबो बिदिनो बिदिनो गोबा गोबा सैनानै हेब्बाय हेबनानै उदै खालायग्रोबाय उदै खालायनानै बिदिनो ओरै जंब्लिद खालायनानै ओरै खुगा गुवार खालायहैफिनबाय बाहाय सायाव आरो खुन्दि थाबाय आरो बेखौ खुन्दि खालायखांनानै जोब्बा बिदिनो फानहैबाय बिदिनो खबाय गंसेयाव देरस' गाहाम एक्स' बिस थ्रिस बिदि मोनो आरो जेखाया बिदिनो आरायस' गाहाम मोनो दुइस' गाहाम होनो एखम्बा बाजार हाजार बा बाजाराव बिदिनो दुइस' बिस थ्रिस मोनो अबेबा बाजाराव आरायस' मोनो बिदिनो फानो आरो जेखाइनि खामानिया बेनो आरो